ہندوستان میں گھومنے کی کئی جگہیں ہیں اگر کوئی ویکتی اسے پورا گھومنا چاہتا ہے تو اس کو کئی سال لک جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ تاج محل ہے جو کہ سات عجوبوں میں سے ایک آتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے باہر دیشوں سے لوگ آتے ہیں اور آپ مسوری جا سکتے ہیں جو کہ اترا کھنڈ میں ہے مسوری آپ اپنی پریوار کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ویکیشن منانے جا سکتے ہیں آپ ممبئی جا سکتے ہیں جو کہ ایک سپنوں کا شہر مانا جاتا ہے ممبئی میں آپ تاج ہوٹل میں رک سکتے ہیں جو کہ بہت فیمس ہے آپ نیو دہلی رہ سکتے ہیں وہاں پہ آپ این سی آر آئسکون ٹیمپل دیکھ سکتے ہیں دہلی جو انڈیا کا کیپٹل ہے وہاں پہ آپ انڈیا گیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لال قلعہ دیکھ سکتے ہیں دہلی کا فوڈ بھی بہت فیمس ہے آپ جیپور جا سکتے ہیں جو کہ ایک خوبصورت سٹی کے نام سے بہت مشہور ہے آپ ہندوستان میں بہت سے مندر ہیں آپ وہاں جا سکتے ہیں درشن کرنے کے لیے جیسے کہ بدری ناتھ کیدار ناتھ آپ دوارکا جا سکتے ہیں آپ گرودوارا جا سکتے ہیں گرودوارا آپ پنجاب میں جا سکتے ہیں جو کہ گولڈن ٹیمپل کے نام سے ہے اور وہاں پہ بھی اس کو لوگ دیکھنے کے لیے باہر سے آتے ہیں آپ ہندوستان میں میوزیمس جا سکتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے میوزیمس ہیں آپ اگر آپ اپنی پریوار کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ چڑیا گھر جا سکتے ہیں جو کہ آپ گھوم سکتے ہیں